कोविडाच्या काळांत खूब जाणांच्या जिवनांत व्हडलीं व्हडलीं आव्हानां आयली कोणाची कामां गेलीं कोणाचे फॅमिली मॅमबर्स गेले आनी अशे खुबशे जायतीं प्रॉमबल्मसांक लोकांक तोंड दिवचें पडलें म्हजेंय तशेंच जालें कोरोनाच्या काळांत म्हाका जॉब मेळच नाशिल्लो हावें खूब ट्राय केलें म्हाका मेळच ना त्या कारणान म्हज्या हॅल्थाचेर प्रॉबलम जालो हांव बरें नासून पडपाक लागलें पूण म्हज्या फॅमिलीन म्हाका सदांच सपोर्ट केलो ती सदांच म्हज्या फाटीं उबी आशिल्लीं आनी तेंच्याच सपोर्टान हावें व्हडा उमेदीन परत जॉब सोदपाक ट्राय केलो आनी थोड्याच दिसान म्हाका म्हजो जॉब परत मेळ्ळो हें सगळें म्हज्या फॅमिलीक लागून जाल्लें आसा